हेल'

अ सोरमोन अ अ अ सोरबामोनथाय बहानि मा जादों बेबा ओह आमफ्राय मुलिखौलाय ओरैनो बायनानै लादों ना डक्टरनिफ्राय लाना जादों बिदिथ' बायनानै जाला बायजाया

नायजाफेरदों ना नायजाफेराखैमोन लोमजानायखौ बिदिखौ बांद्राय जाला बायजाया मोजां नायजानानै जाबालाय मोजां जागोन आरो नों जायखि जाया टाइमाव फैबानो लोगो मोनगोन आंनि चेमबारावनो औ औ नोंना बिदिनो ब्लाद टेस्टफोरबो खालामनांनो हागौ मेलेरियाफोरबो जादों खोमा जानो हागौ आरो औ औ औ जायखि जाया नोङो हायोबा बे बायनाय मुलिखौ दाजाथ'सै आरो ना दा बारा जेबो मोनाखैबा जानला मानला बायनानै मुलिफोरखौ जायैआनो साबसिन जायो आरोना औ औ आरो दै गुसुफोरखौ दालोंथ' आरोना औ मैगं गुसु बायदिसिनाखौ दाजाथ' आरो जानाय लोंनायफ्राथ' ओरैनो दाथ' एसेबां माबा गैथवा नायजा नायखांबा मा मोनो बेनि उनावसो माबागोन आरो नालाय दा ओरैनो ओंखाम ओंख्रि जायखि जाया जानायफोरखौ गुसु जानायखौ दाजा आरो बासियाफोरखौ दाजाथ' आरो आमफ्राय दैखौ सब समाय गुदुं लोंबाय था गाइखेर साहाफोर दालोंथ' आरो औ औ औ होनबा जायखि नों माला सोलाबो हानाय मानि थाब फैदो आरो ना औ औ दे दे दे औ औ दे नों दाइरेक्ट फैबानो लोगो मोनखागोन आरो औ औ दे फन खालामलायाबाबो दाइरेक्ट फैबानो जागोन दे